मिगी दौड़ लानै दा बड़ा चाऽ में तां गै निक्के होंदे दा दौड़ लांदे आवा ना जियां जियां बड्डा होंदा जा करना अपनी दौड़ गी होर इम्प्रूव करदा जा करना तां में डेली दौड़ लानै गी जन्ना होना डेली में चार बजे उट्ठियै अपने दोस्तें कन्नै इक्क किलोमीटर दूर ग्राऊंड च जन्ना होना ते उत्थें दौड़ लाना होना दौड़ शुरू करने कोला पैह्लें अस वार्म अप करने होने वार्म अप करने दे बाद च अस लाईट वेट रनिंग करने होने लाईट रनिंग करने दे बाद अस अपनी जेह्ड़ी हाई एंटोरेंस कन्नै रनिंग करने होने जेह्दे कन्नै सानूं ओह् जादै कोला जादै थक्की जन्ने होने थक्कने दे बाद च अस थोह्ड़ा अराम करियै ते एक्सरसाईज़ करने होने एक्सरसाईज़ च अस अलग अलग एक्सरसाईज़ करा नै जियां डंड लानै होने पुल अप्स अलग अलग उठक बैठक लाने होने ओह्दे बाद च कुछ ना कुछ जरूर करदे रौह्ने होने थोह्ड़े चिरै दे बाद इक्क दौ घैंटे दे बाद अस घर आइयै अस अपनी डाईट लैने होने डाईट च अस चने मुंगी अस सेड़ी ओड़ने होने ते ओह् सबैह्रे लैने होने ते कन्नै दुद्ध पीने होने दुद्ध कन्नै बनाना शैक होइया ते पूरी डाईट लैंदे रौह्ने होने मेरा दौड़ च बड़ा ओह् ऐ में दौड़ आर्मी आस्तै ला ना आर्मी च बी मेरा जाने दा बड़ा निक्के होंदे दा बड़ा चाऽ ऐ में आर्मी आस्तै होर जादै होर जादै इम्प्रूव करी जा करना दौड़ ताहियें में दौड़ में दौड़ लाना ते में अग्गें बी लांदे रौह्ना एह् मेरा अज्ज तक दा हाईएस्ट रिकार्ड़ ऐ में दौ किलोमीटर पंज मिंट च दौड़े दा ऐ एह् मेरा हाईएस्ट रिकार्ड़ ऐ अज्जतक दा में दिनों दिन इसगी इम्प्रूव करने दी कोशिश करा करना इसी में तोड़ने दी कोशिश करा ना जेल्लै में उट्ठी जाह्ग में इसी होर इम्प्रूव करना में डेली चार जां पंज किलोमीटर दौड़ना गै दौड़ना होंदा जेह्ड़ी मेरी रुटीन बनी गेदी अज्जकल में अपने दोस्तें गी बी डेली अपने कन्नै लैना होना ते उनेंगी बी दौड़ाना होना मेरे दोस्त बी दौड़ने च ठीक ऐ ते ओह् डेली अस इक्क दूऐ गी चेज़ करने दी कोशिश करने होने जेह्ड़ा अग्गें जा उसी खुशी होंदी डेली अस इक्क दूऐ गी इम्प्रूव करने गी जन्ने होने साढ़ी दौड़ लानै दी इक्क टाईप दी हॉबी बनी गेदी अस बगैर दौड़ दे रेही गै निं सकदे ताहियें अस दौड़ लांदे रौह्ने होने की जियां की इक्क टाईम असें जाना गै जाना होंदा जे मर्जी होऐ जित्थें मर्जी पैदल होऐ जनेहा मर्जी मौसम होऐ असें दौड़ लानै गी जाना गै जाना साढ़े चार पंज मुड़ें दा ग्रूप ऐ चारों मेरे बेस्ट फ्रैंड ऐ ओह् दोस्त मेरे कन्नै डेली दौड़ लानै गी जंदे ऐ मेरा आर्मी च जाने दा निक्के होंदे गै सपना हा ताहियें अस दोनों दिन होर इम्प्रूवमेंट करदे जा करने जियां मेरी उमर होग में आर्मी आस्तै दौड़ लानै दी पूरी कोशिश करनी उत्थें जाइयै अपना पूरा बेस्ट देने दी कोशिश करनी